ओइ नों न'आव थांबाय नामा ए खामानिया मा मावना गालांखो नोंलाय बे खामानियाथ' जायासैना बे खुन्थायानो माथो मोजाङानो जायासै बारिनि खुन्थाया मा फां फुं फां फुं मावोब्रा एसे न'नि बायदि मावनांगौलै खामानिफोरखौ मावोब्ला फैसाया आरैनो जायाना माथो दैखराव अन्थाइखौ मोजां होना गालांनो होबाय बेखौबो होलाङासै नोङो मावनांगौमोनना नोङो एसे मोजां जायासैना बे खनाथिं दा नोङो खामानिखो सथ बथ मावना गालांबाय बाहाय मोजां मावनांगौना न'नि बायदि साननानै गावनि बायदि साननांगौ आरो खामानिखौ मावोब्ला फां फुं मावबायना नोङो खामानियाथ' जानाया जाखायासै नोंनि मावनायानो जेबो जायासैलै बे दालाय मा मावफिनगोनना मावफिना अ दा हाजिराफ्रा मिलाया जायोना लानो डिस्टार्ब जायो दा नों बोरै मिलायो नोंसो मिथिसिगोन दै आंथ' बेखो फैसाखो होनो हाला बेखो मिलायनांसिगोन साननैनि हाजिराखो नों गाबोन लादो ओमफाय आरो बे दिनैनिखो एसे मिलायनांसिगोन ना खामानिया जाजोबासै नोंना औ दे दे दे दे ओइ खिन्थु नेक्स्ट बाराव बिदि फां फुं खाम नाङा दै